اردو زبان بولنا بے حد تک صحیح ہے اور ہم بھی کوشش کرتے اردو زبان بولنا اور سیکھنے کے لیے بہت زادہ کوشش کرتے ہیں اور جانتے بھی اتنا اور میں اتنا جادہ ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں لیکن اتنا پڑھے لکھے ہیں کہ ہم اردو اردو پڑھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں سکھا دیتے دوسرے کو بھی اور بہت زادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور زادہ سیکھیں اردو زبان کسی بھی طرح سے بولنے کے لیے اور ہمارے گاؤں میں بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اردو نہیں آتی ہے اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اردو آتی ہے وہ بھی بولنا چاہتے اور سیکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں وہ بھی جو اردو زبان بولتے ہیں اور ہے نا انہیں بھی لگتا ہے کہ اردو زبان بے حد تک بہت زیادہ صحیح ہے اردو اردو زبان بہت زیادہ صحیح ہے اور جو نہیں سیکھے ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اردو زبان کہ ہم بہت اسے اچھا لگتا ہے اپنے من کو اچھا لگتا ہے کہ اردو زبان بولنا بے حد حد صحیح ہے اور وہ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ کوسس بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں اردو زبان بولنا بہت آسان بھی ہے اور بولنے میں بھی بہت بڑھیاں لگتا ہے ہمارے من کو بھی بہت بڑھیاں لگتا ہے بولنے میں اردو زبان اردو زبان بہت زیادہ صحیح ہے اور ہم بھی سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اور اور سارے لوگوں ہیں لوگ جو ہیں انہیں بھی سکھاتے ہیں اور ہمارے کالجز ہیں کالج میں جاتے ہیں لڑکے سب بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں وہاں وہاں پہ بھی اردو زبان سکھائی جاتی ہے اور بلائی جاتی ہے کہ بولیے اردو زبان بولیے سیکھیے سکھائیے آگے تک بھی سکھائیے اور جو جو چاہ رکھتے ہیں کہ اردو زبان سیکھنے کے لیے وہ بھی اس کو بھی سکھائیے اور وہاں پہ بھی اردو زبان بولی جاتی ہے اور بولتے ہیں ہم بھی جہاں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی ہے اردو زبان ہم بھی بولے ہوئے ہیں بہت بار بولتے ہیں اردو زبان کہ بہت بڑھیاں ہے اردو زبان اردو زبان بہت آسان ہے سیکھنے میں اور سکھانے میں بھی آپ خود بھی سیکھیں اردو زبان دوسروں کو بھی سکھائیں ایسی ہم کہہ رہے ہیں کہ بات کہ وہ اردو زبان بیسٹ ہے جتنا جتنا زیادہ تعریف کرے اردو زبان کی وہ بہت زیادہ کم ہے اردو زبان وہ اور بھی ہیں انڈیا میں بہت سارے لوگ ایسے ایسے ہیں جو اردو زبان سے چاہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں اردو زبان اور آگے بولیں دوسروں کو بھی سکھائیں خود بھی سیکھے اردو زبان اور انڈیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سیکھے ہوئے ہیں اور اردو زبان بولتے ہیں انہیں بھی بڑھیا لگتا ہے اردو زبان بولنا اور سیکھنا سکھانا دوسروں کو بھی سیکھنا سکھانا اور انہیں بھی لگتا ہے کہ اردو زبان بہت آسان ہے بہت بیسٹ ہے اردو زبان بولنے میں بھی آسانی آتی ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی ہے بہت سارے ایسے لوگ جو اردو زبان سیکھتے ہیں دوسروں کو بھی سکھا دیتے ہیں کہ آپ بھی بولیے آپ بھی دیکھیے کہ ہاں کیسا ہے کیسا ہے آ جو نہیں سیکھے ہوئے ہیں انہیں بھی چاہ ہے کہ ہم اردو زبان سیکھیں بہت اچھا لگتا ہے بولنے میں اور بہت بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور اردو زبان بولنے میں بہت اچھا ہے اردو زبان اردو زبان بولنے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو ہے تو بہت بڑھیا لگتا ہے اردو زبان بولنا اور ہم سب کو بھی اردو زبان بولنی چاہیے کیوں کہ بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو اردو زبان سے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت بیسٹ ہے اردو زبان اردو زبان میں بہت بڑھیا رہتا ہے کہ ایسا بولے کہ یہ سب باتیں ہیں کہ اردو زبان با آپ نے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اردو زبان اردو زبان ہم خود سیکھ رہے ہیں ہم بھی اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہیں لیکن اتنا پڑھے لکھے ہیں کہ ہم خود بھی پڑھ لیتے ہیں اور دوس اور بھی بہت سارے ہے جو کر لیتے ہیں بہت اچھی سے اور بھی اور سیکھنے کی کوسس کر رہے ہیں